हँ हेलो हँ सर बोलु अहाँ सेब केना हैय आओर अँगूर अनार अच्छा आओर जे नारियल अच्छा अच्छा नाशपाती अ ना आ सए से आओर नाशपाती अच्छे तऽ ठीके भावके जनकारी तऽ भेलै हन अच्छे हम हमहुँ अबै छी भाव बुझि लेलियै ओइ हिसाबसँ अबै छी खरिदैलय ई सब मिलतै ने यौ किशमिश आर मिलतै ने किशमिश आर मिलतै ने हँ हँ जरूर जरूर जरूर जरूर ठीक अच्छा ठीक हय तब उ जेहन समझ औतै देखके उ ओहि हिसाबसँ लेबै ठीक अइ अच्छा आँ बढ़िआँसँ देख देखके लेबै ओइ लए कोइ भावके जे होइ लेबै चीज लेबै बढ़िआँ हँ हँ केलो हँ केला लक्ष्मी हाउस हैय ने अच्छे तब ठीक हैय लोगके केला तऽ चढ़बे करतै फेर पूजा पाठ बच्चा लोक खाइ हय कोनो खेनाइ होइ हैय तऽ ने जी जी अच्छा अच्छा आ अमरूद होतै ने अमरूद अमरूद अमरूद अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ उ तऽ ठीक हैय देखके लेबै जेहेन रहतै तेहेन च्वाइस बनतै ठीक हय हँ पपीतो लेबै पपीता तऽ आओर बढ़िआँ चीज हय एक आदमीके हय खाइवला हँ हँ हँ हँ हँ ठीक ठीक ठीक

लिअ हँ जरूर जरूर जरूर लेबै हऽ एत्ते आर आओर जे धन्यवाद